ٹیکنالوجی کا ہماری ہماری زندگی میں بہت اہم ہے ہم جیسے ٹکٹ بکنگ کے لیے موبائل کا استعمال کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں پیسے نکالنے میں اور پھر بہت ایسے کام ہیں جس میں کہ ہم موبائل کا استعمال کرتے کمپیوٹر کا استعمال کرتے اور کمپیوٹر سے ہی ٹیکنالوجی سے ہی ہمارا بہت ہی سارا مسئلہ حل ہوتا ہے اگر ٹیکنالوجی نہ ہوتا تو ہم بہت پیچھے اب بھی ہوتے ہیں ٹیکنالوجی ہونے کی وجہ سے ہم ابھی ہر راستہ ہر آسانی کا سامنا کر پاتے ہیں ٹکٹ بکنگ کے لیے ہمیں سب سے پہلے موبائل کی ضرورت ہوتی ہے کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ ہے تو ہم آسانی سے ٹکٹ بکنگ کر لیتے ہیں یا ہوٹل بکنگ کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی موبائل کا بہت اہم ہوتا ہے اگر موبائل ہے تو ہم گھر بیٹھے بھی اس کام کو جس جس چیز کو چاہیں گے گھر بیٹھے آسانی سے حاصل کر پاتے ہیں اور بہت ایسے کام ہیں جس کی ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے ہمارے زندگی میں بہت ہی آسانی کا راستہ ملا ہے ہمارے ہمارے علاقے میں بھی بہت ایسے اب بھی ہیں جس کے ٹیکنالوجی کی کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی ہونے کی وجہ سے ہاسپیٹل جاتے ہیں تو وہاں بھی موبائل کا بہت اہم طریقہ سے پایا جاتا ہے اور پھر ہو گیا ہوٹل بکنگ اگر کرنا ہوتا ہے یا پھر ہم کہیں جانے جاتے ہیں تو لوکیشن کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو اس میں بھی موبائل کا کمپیوٹر کا بہت اہم